आप सुमित रेश्तोरेन्ट से बात कर रहें भाईसाब क्या है कि मैंने आपके यहाँ से एक दाल खिचड़ी मंगाई थी देखिए एक मरीज़ के लिए ये दाल खिचड़ी मंगाई थी पर इसमें इतनी ये तेल जब मैंने आपको मना किया था तो तेल क्यों है नहीं आपसे मैंने विशेष रूप से आग्रह किया था कि इसमें तेल ना हो ज़्यादा मसाला ना हो पर आपने जो सामान्य जो आपके यहाँ बनती है आपने वो दे दिया दूसरा ये पूरी ठंडी है नहीं भाईसाब नहीं नहीं आप आप अपने बंदे को भेजिए और यहाँ से ये खिचड़ी रिसीव करा लीजिए मुझे ये खिचड़ी नहीं चाहिए अरे नहीं साहब मैं मैं आपके जो दो सौ रुपट्टी के पीछे मैं अपने मरीज़ के स्वास्थ्य से कोई भी समझौता नहीं करूँगा आप ले जाइए हाँ और मेरा आप पैसा वापिस कीजिए नहीं तो मैं आपकी शिकायत करूँगा विभाग में मैं एफ ऐस ऐस आई में आपकी शिकायत करूँगा प्लीज़ आप ये ले जाइए और मुझे मेरा पैसा वापिस कीजिए हाँ जी भेज दीजिए